हाँ मैंने पेंटिंग के क्लास ली थी हमारे टीचर का नाम था मनोज कुमार मिश्रा वो क्लास में इस तरह पेंटिंग बनाते थे कि जाने लिख रहे हों बोर्ड पर इस तरह पेंटिंग बनाते बात करते करते पेंटिंग को कुछ ही क्षणों में पेंट तस्वीर का रूप दे देते हैं मेरा अनुभव उस क्लास में काफ़ी अच्छा रहा मैंने उनसे सीखने की कोशिश की और मैं पेंटिंग बनाना सीखा उन्होंने मुझे घर पर भी आकर गाइड किया और घर पर भी सिखाया कि पेंटिंग एक कला है उसको समझोंगे नहीं पहचानोंगे नहीं तब तक आपको पेंटिंग नहीं आएगी पेंटिंग के बारे में पूर्ण रूप से अपने दिमाग में बिठाइए कि हमें क्या बनाना है कैसे पहले उस पेंटिंग को अपने दिमाग में रखिए फिर हाथों पर लाइए फिर कलम से पेपर पर बनाइए